आप माने हमको कुछ दिखाना है तबियत खराब है इसका क्या माने आना पड़ेगा तो बता सकते हैं हमको तबियत खराब है दिखाना है ये है कि हमको पेट में दर्द है भैया थोड़ा दिक्कत हाे जाता है

हाँ हाँ हाँ ठीक है हाँ हाँ ठीक है हाँ हाँ ठीक है ठीक है

ठीक तो अब नहीं और तो कौनो दिक्कत नहीं है और आप आए आपको क्लीनिक में हम आएंगे तभिए ना बताइएगा देखिएगा तभिए ना हाँ हाँ ठीक है

ठीक है

ठीक ठीक

ठीक ठीक है फिर तो कब तक आवें हम कब तक आवें अच्छा ठीक कल ग्यारह बजे ठीक है तो ठीक है तो आएंगे क्या खर्च नही कुछ नही और क्या खर्च पड़ेगा

जी नहीं नहीं हाँ हाँ हाँ हाँ सब ठीक हो जाता है

हाँ बी पी ठीक है ठीक ठीक है तो ठीक ठीक

ठीक ठीक ठीक है ठीक हाँ हाँ हाँ